ऐसे कई विषय है जिन के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ चाहता हूँ बात करना चाहता हूँ पर मुझे हिचकिचाहट होती है क्योंकि ये संवेदनशील विषय बन सकते है ऐसा नहीं है के ये विषय भारत में वर्जित हैं पर बात करने पर इस में किसी को भी बुरा लग सकता है मैं धर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं पहनावे के बारे में बात करना चाहता हूँ ये दोनों ऐसे विषय है जिन के बारे में मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है इस की ज़रूरत भी है संवेदनशील विषय होने की वजह से मैं बात नहीं करता